मां हिकु दफ़े ट्रेन में यात्रा कयां पियो मां दिल्ली खां विजयनगरम ताईं वञा पियो साऊथ इंडिया में त रस्ते में मूंखे हिकु दफ़े इलाही बुख लॻी पर कोई खाधे पीते जी शयूं विकिणण वारा उन गाॾीअ में कोन हुया कैंटीन बि कोन हुई त मां कंहिं खां पुछियुमि त चए थो के भई पहिले ऑडर कराइणो पवंदो पोइ अॻिले स्टेशन ते तव्हां खे ॾींदो मां वटि कुझु खाइण पीअण वार जी शइ बि कोन हुई त मां इलाही परेशान थी वियुमि जंहिं जे करे मूंखे इहो सफर अॼु ताईं यादि आहे मां भुली नथो सघां छो जो मूंखे अॻिले स्टेशन ते बि कुझु न मिलियो ऐं अलाए स्टेशन परे परे हुया विच में गाॾी रुकी बि कोन जंहिं जे करे उते कोई आयो कोन मुंहिंजी आदत हुई मां कंहिं खां घुरण जी कोशिश न पियो कयां न त आड़े पाड़े वारे खां कंहिं खां पुछां हां त बिस्कीट वग़ैरह त शायदि मिली वञनि हां पर हे मुंहिंजी आदत कोन हुई त हो सफर मूंखे अॼु ताईं यादि आहे